ہیلو

جی کیا میری بات حاجی میٹ شاپ پہ ہو رہی ہے کیا میں نے آپ کی دکان کی ہے نا کافی تعریف سنی ہے کیا آپ مجھے کیا آپ مجھے ہفتے میں دو بار میٹ سپلائی کر سکتے ہو کیونکہ مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ آپ جو ہے تو ہوم ڈلیوری اویلیبل ہے آپ کے یہاں اچھا پر میرا گھر اتنی دور نہیں ہے میرا گھر تو چتلی قبر پر ہے مکان نمبر تین سو سولہ ہے تھرڈ فلور ہے ہاں تو تو مجھے نا ہفتے میں دو بار میٹ چاہیے گا قیمہ اور یہ گوشت بڑے کا اور چھوٹے کا دونوں ہی ملتا ہے نا آپ کے یہاں اچھا اور ویسے پائے اور جی یہ سب چیزیں ملتی ہیں بھیجا پائے وغیرہ اچھا بس یہ دھیان رکھیے گا کہ تازی ہونا چاہیے گوشت جو ہے جی جی اچھا اس لیے میں نے آپ کو کال کیا کیونکہ میں نے آپ کی دکان کی کافی تعریف سنی تھی بس شکایت کا موقع مت دیجیے گا اچھا چلیے ٹھیک ہے میں وہاں پر بھی آپ کی آپ کی دکان کے بارے میں بتا دوں گی پر بہت تعریف سنی تھی میں نے کیا سوچا کہ اگر آپ کے پاس ہوم ڈلیوری اویلیبل ہے تو پھر میں وہیں سے آپ کی دکان سےہی میٹ خریدا کروں گی اور لوگوں کوبھی بتا دوں گی ٹھیک ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ